जय झूलेलाल असांजे भारत देश में कला जी ॾाढी महिमा वॾी आहे कलाकार त क़िस्मे क़िस्मे जा थी चुका आहिनि पर इहो ॾिठो वियो आहे कलाकारनि खे जेतिरो मौक़ो मिलणु खपे या जेतिरी उन्हनि जी क़दुरु थियणु खपे उहो कॾहिं बि न थियो वियो आहे छाकाणि त हिते माण्हुनि जी पंहिंजी रोजमर्रा जी ज़िंदगी मे ई उलझियल हूंदा आहिनि पंहिंजी ज़रूरतनि जे लाइ उहो रोजमर्रा जी नौकिरियुनि में ई हेॾा उलझियल हूंदा आहिनि त पंहिंजी कला खे या ॿिए जी कला खे वक़्तु ॾियण जे लाइ उन्हनि खे सफ़ा वक़्तु ई न हूंदो आहे इन करे कला जो तबक़ो अॼु बि भारत में ॾाढो पुठियां आहे